मैं जब नई नई शादी होकर आई थी तो मतलब मायके में तो इतना वह कुछ ज़्यादा मतलब क़ानून नहीं था कुछ नहीं था यहाँ आए तो देखे तो मतलब एक बंधन टाइप का सब कुछ में रहो टाइम से मतलब अपना सब काम करो माँ बाप क्या तब वह नहीं था यहाँ कर देखे तो सब नियमानुसार काम मतलब एक दबाव में रहना वह वह मतलब एक दम अलग ही चेंज हो गया था तो उससे एक दम में पूरे ज़िंदगी पूरी बदल सी गई थी तो उसी से फिर घर में तो ऐसा था मम्मी के यहाँ कुछ करना नहीं करना अपनी मर्ज़ी जब खाना जब मन आए सोना जब उठना यहाँ से तो हर चीज़ का टाइमटेबल हो गया था और फिर यहाँ पर मतलब अपने मन का कुछ नहीं रहता था बस सामने वाला जो बोले वैसा करो वह बोले तो जाओ नहीं अपन को कहीं जाना है तो जाने को पूछो पहले फिर जाओ फिर आओ तो मतलब हर चीज़ बदल गई थी तो एक दम मतलब उससे यह है कि शादी के बाद पूरी ज़िंदगी बदल जाती है पूरी पूरी लाइफ़ ही चेंज हो जाती है मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई इंसान नहीं चल सकता फिर वह दूसरी इंसान से